मीडिया बिच डोगरी जेह्ड़ी भाशा ऐ ओह्दा जेह्ड़ा प्रयोग ऐ ओह् बड़े अच्छे तरीके कन्नै की कीता जंदा ऐ जियां रेडियो होइया टीवी होइया ओह्दे बिच डोगरी दा बड़ा अच्छे तरीके कन्नै परयोग कीता जंदा ऐ गाने दे जरियै पैह्लें ओह् शब्दें गी पैह्लें जोड़दे न जोड़ करदे ते फिर उनेंगी गांदे न ते